मैं भी खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मेरा खेल योग है योगासना खेल अभी अभी रास्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है अभी हाल ही में हुए नेसनल गेम्स जो कि गोवा में हुए उसमें मैंने प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश टीम की ओर से मैं चयनित हुआ यह मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मैं अपने राज्य को लिए खेल रहा हूँ और राज्य के लिए राज्य के सहयोग से आगे बढ़ रहा हूँ इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम पूरे भारत में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है इसके अलावा भी कई सारे खेल मध्य प्रदेश को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार खेल के प्रति बहुत ज़्यादा समर्थन दिखा रही है भोपाल में विभिन्न प्रकार की अकादमी खेलों को किस प्रकार से उत्कृष्टता की ओर ले जाया जाए उसमें पूरा प्रयत्न कर रही है